کیا جب بھی مجھے کھانا پکانے کی ضرورت پڑتی ہے تو عام طور پر میں اپنے گھر والوں سے پوچھتی ہوں یا پھر اپنے والدہ سے پوچھتی ہوں اس کے علاوہ مجھے فیوزن کے بارے صرف یہی کہنا ہے کہ فیوزن والی روایت کا کھانا پکانا یعنی دیسی کھانا پکانے کا تجربہ ہوتا ہے وہ اپنے بڑے بوڑھوں سے ہی سیکھا جاتا ہے یعنی آپ کے گھر میں جو بڑی بوڑھی عورتیں ہوتی ہیں یا جو بڑی بوڑھے کام کاج کرتے ہیں انہیں سیکھنے کو ہم فیوزن کھانا پکانے کا تجربہ کہہ سکتے ہیں اور یہ ثقافتی رویت کے عناصر کے بہت بہتر ہوتا ہے اور اور اس کی ضروت ہم تمام لوگوں کو ہونی چاہیے مجھے فیوزن روایتی کھانے کے بارے میں بس اتنا ہی کہنا ہے فیوزن کھانے کا تجربہ ثقافتی روایت عناصر کے بہت مہتو ہوتا ہے